आगोल आङो फरायसालियाव थांनाय समाव ओरै बायदि सावगारि आखिनो मोजां मोनोमोन माने जायखिजाया बुस्थुखौनो आखिनानै मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनोमोन जायखि सावगारि माने बिबारफोर आखिनाय माबा माबि जिखुनो हख ओरैनो जि मोजां मोनो आरो आंनि माबायाव इखो आं गासिबखौबो मोजां मोनजुबनानै मार आखियोमोन आरो आखिनाय जायोमोन बिबारानो जा फुथलायानो जा सैमा अमा गासैखौबो आखिनाय मोजां मोनोमोन आरो बै समाव ओमफ्राय इदिनो जायखिजाया बुस्थुखौ लानानैबो आं बिराद मोजां मोनोमोन जिखुनु बुस्थु दालाय अनेख सावगारिनि सावगारिनि बेलायाव आरो जायखिजाया ओरैनो माबाफोरखोबो आं बुथ आखि बोनो मोन्दों फिसा फिसा बुस्थु जायखिजाया सावगारि हख जिखिनि सावगारिखोनो आं आखिनो हायोमोन आरो बै समाव